ویسے تو مجھے کلاکاری کرنا بہت پسند ہے اور میں کلاکاری کرتی بھی ہوں بس صبح لیکن میں یہ دیوتاؤں کی مورتی نہیں بناتی دیوتاؤں کی مورتی نہیں بناتی میری ایک فرینڈ ہے جوکہ ہندو ہے اور اس کو دیوتا کی مورتی چاہیے تھی وہ بھی جلدی چاہیے تھی اور اس کو پتا تھا کہ مجھے ڈرائنگ آتی ہے تو اس نے مجھ سے فورس کیا بنا دے تو میں نے پہلے تو میں منع کرتی رہی پھر میں نے اس کی بات مان لی کیونکہ اس کو ضرورت تھی اس مورتی کی تو تو جب میں اس کو بنانے میں لگ گئی تو پہلے تو مجھے مزہ نہیں آ رہا تھا اس کو بنانے میں کیونکہ میں ایسی دیوتاؤں کی مورتی نہیں بناتی ہوں جب میری اس میں محنت لگی اور وہ میں نے اس کو مٹی اور پانی مکس کر کے اچھے سے بنایا آنکھ منہ ناک ہاتھ پیر سب بنائے اور پھر جب میں نے اس میں کلرنگ کی تو وہ بہت اچھی بہت اچھی ڈرائنگ بنی سب نے میری تعریف بھی کی اور مجھے مزہ بھی آیا بہت کہ میں نے اس کے اندر اتنی محنت کری اور مجھے اس محنت کا پھل بھی ملا سب نے تعریف بھی کی بہت اچھی بنی تھی